उस में लाइट भी नहीं जल रही और ऊपर से वो सिर्फ़ सजावट के लिए बस दे के रखा हो उस में लाइट बिल्कुल ही नहीं जल रही और उस में वो पंखा भी हवा नहीं दे रहा हैं उसका कंडेसर ख़राब है स्पीड भी सही नहीं है तो मुझे काफ़ी बेकार लगा मुझे काफ़ी महंगा भी पड़ गया जो मुझे काफ़ी कॉस्टिल मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया तो मुझे काफ़ी पसंद नहीं आया अब मैं उसको चेंज करवा के दूसरा लाने वाली हूँ क्योंकि उसके में लाइट भी नहीं चल रही हैं वो मैंने जहाँ पर लगाया वहाँ पर लाइट भी नहीं है मुझे लगा कि इसी में से लाइट जल जाएगी तो जली ही नहीं हैं दुकान पर बोल तो दिया था कि हाँ वो जलेगी लेकिन जलाए वहाँ पर जल भी गई थी पर यहाँ ले कर आए तो वो जली ही नहीं उस में बलब भी अंदर से लगा है उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते जब तक वो पूरा खुलेगा नहीं तब तक उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे और हवा तो बिल्कुल देता ही नहीं है वो धीमा चल रहा है कंडेसर तो उसका है ही बेकार तो मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आया